جہاں تک بات رہی فنکار یا آرٹ کی تحریک کی تو ہمارے ملک عظیم ہندوستان میں کافی زیادہ تحریکیں چلائی گئی ہیں ماضی میں جیسا کہ ہم آزادی کی بات کریں جب ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی تو اس میں ایک آرٹ اور فنکاری کا عظیم رول تھا آزادی دلانے میں لوگوں نے اپنے فن کے ذریعے اپنی فنکاری کے ذریعے اپنے آرٹ کے ذریعے اپنی دماغ کی قابلیت کے ذریعے کاغذ پر اس طریقے کے لوگو بنائے اس طریقے کے تصویریں نمایاں کیں کاغذوں پر جس کو لے کر کے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے اور ایک عظیم میسیج جس کو پورے ملک تک پہنچانا ضروری تھا اس کو پہنچایا فنکاری ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کی کسی بھی انسان کی توجہ اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اس کو کچھ ہی پل میں ہر ایک چیز سمجھا دیتی ہے یقیناً اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ایک فنکار ہے اور اس نے فنکاری کر کے اس طریقے سے ایک تصویر بنائی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی انسان سمجھ جائے گا کہ یہ تصویر کیا کہنی چاہ کہنا چاہ رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے متاثر کرتی ہیں اور ایک تحریک ہے جو مجھے کافی زیادہ یاد ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہونے والا تھا تو لوگوں نے کافی زیادہ کاغذوں پہ لکھ کر کے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں عظیم طریقے کی الگ الگ طریقے کی لوگوں نے اس پہ تحریر لکھی کاغذوں پر اور چھوٹے موٹے فنکار بنائے اور سڑکوں پہ لے کر کھڑے ہوگئے انگریزوں کی مخالفت کی تو یہ ایک تحریک تھی جو کہ آج بھی میرے دل میں بسی ہوئی ہے اور میں نے یہ اس قسم کا کام دیکھنا مجھے کافی زیادہ پسند ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہمارے ملک کے لیے کام آئے ہمارے لیے کام آئے ہمارے دماغ کی روشن خیالی کے لیے کام آئے تو وہ ہر ایک ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی مجھے بھی پسند ہے